पहिने सबसऽ तऽ पहिने लोक भोजन के ब्यवस्था करैया सत्तू लऽ लैया सत्तू के बजारमे मांसाहारी साकाहारी होटल रहै छै सब होटलमे तऽ मैथिल बैस नहि सकैया धोतिकुर्ता वलाके अलग पहचान भऽ जाइ छै मांसाहारी साकाहारी भोजन सबके बाद कतेक आदमी बुझि नहि सकल जे मने मिलाजुला कए खानापीना के दिक्कत भए जाइ छनि बैष्णव आदमीके जे कोन होटल जाइ कोन होटल नहि जाइ कतऽ नहाइ कतऽ सूती बैष्णव शाकाहारी आदमी सबके मांसाहारी आ साकाहारी मे ई अन्तर हमरा बजारमे देखैके भेटैया कारण हमरा कए टा मैथिल हमसब बजै मे रही छी तऽ हमरा सबके सब चलै छियै तऽ इम्हर जे एक आधटा बैष्णव जाइ छलथि हुनका सबके अयोध्या लए जाइ छलहुॅं जे बाबा आहाँ एहिमे चलि जाउ बाबा आहाँ एहि होटल मे खाय लिअ तऽ बैष्णव बेरागीके दिक्कत होइ छै बैष्णव बैरागी अखन जे ओहि ट्रेनमे जाउ ओतऽ केओ बैसि गेल हम हमरा लङ नहि बैसू कने हटि कऽ बैसू मांसाहारी साकाहारी बर्तनों सबमे नहि देखै छियै जे अए साकके बर्तन छौ ई ई मिटके बर्तन छौ बर्तन मतलब मे राखै मे ओ झगड़ा झञ्झट भए जाइ छै जे ई साकाहारी छौ मांसाहारी छौ साकाहारी मांसाहारी के फर्क यऽ होटल थेटर जनरेटर